हाँ हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन सिलेंडर सर्जिकल उपकरण के मामले में प्रयाप्त साधन है हमारे यहाँ एन टी पी सी संजीवनी हॉस्पिटल नामक एक अस्पताल है जिसमे बेड ऑक्सीजन सर्जिकल उपकरण के माले में प्रयाप्त साधन जिससे हमारे यहाँ के मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होती है और उन्हें कोई भी कठिनाइयों का सामना नही करना पड़ता है हाँ मुझे एक समय की घटना याद है जब कोरोना का टाइम था चारों देश में महामारी फैली थी तब हमारे यहाँ सिलेंडर की कमी हो गई थी जिसके कारण कई मरीज मर गए थे